हॅलो हांव रुद्रानी चव्हाण जेवण ट्रेवल एण्ड ट्युरिजम एजन्सी कडे उलयतां म्हाका फाल्यां सकाळीं पांच वरांचेर मुंबयची विमानची टिकेट जाय आसली आसा जाल्यार येवपा वचपाचो खर्च कितलो जातलो हें म्हाका जाणून दिवपाक जाय आसलें हांव तुमच्या लागीं मागता जाता तितले बेगीन म्हाका हे विशयचेर सांगचें